अंजी आं कोठिया बोल्ला नै आं जी आं ते बाड़ी आं बेचनी ते ऐ ते तुसें लैनी ऐ के अंजी आं शिड़कै दे कन्नै बी ऐ थोह्ड़ी ते इंया आस्सै पास्सै बी ऐ ते दूर बी ते तुसें इंया बी तुसें शिड़कै दे कंढै लैनी जां दूर लैनी ऐ अच्छा शिड़का शिड़कै दे कंढ़ै तुसेंगी रेट बी बड़ा लग्गना ना ते इंया तुस दूर लैने दी गल्ल करा दियां तां साढ़ी जगह जाड़ै दे कन्नै बी ऐ बड़े सोह्ने बूह्टे कच्चे रस्ते पर मिगी लगदा तुस दिक्खी लैयो ते ओह् तुसेंगी शैल लग्गनी ऐ मरला दा स्हाब ते भी तुस आयो ते करी लैगे भी जेह्के गौरमेंट दे रेट होंदे ते ओह् भी तुस करी लैयो पता केह् रेट न ते भई मिगी इन्ना पता निं लगदा ते भई जागतै गी पुच्छी लैगी अंऊ ते भी सनागी तुसें ई ते आं मेरे भ्राऊ दी ते इंया तुसें मेरी लैनी तां ओह्बी ऐ ते तुस भामें उत्थें लेई लैयो ओह् सारी साढ़ी गै पौंदी जेह्की गड्डियै दे कंढै पौंदी आं अंजी आं खरी खरी खरी खरी कोई अपनी गै कौम दा दिक्खेओ नी ते भी देई ओड़गे अच्छा भी रहोल होई जंदी कन्नै खरी खरी तां